ड्राइवर तुम क्यों नहीं जो है ड्राइवर जो क्यों नहीं माक्स लगाए हो तुम्हें पता है कि कोविड का समय चल रहा है और कोविड में माक्स लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो तुम ने तुम ने क्यों नहीं जो है माक्स लगाया है जल्दी से माक्स लगाओ और सैनिटाइजर का प्रयोग करो और जो तुम ने गाड़ी की सफ़ाई क्यो नहीं अच्छे से करवाई है गाड़ी में अच्छे से अच्छे शुद्ध रखो और सीट का जो है देख सीट को बदलवाओ और सीट को शुद्ध रखो क्योंकि कोविड का समय है और यहाँ पर महामारी बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है अगर तुम ये सब काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे जो तुम्हारे मालिक से जा के तुम्हारे एजेंसी से है जो मैं तुम्हें शिकायत कर दूँगी और तुम्हारे एजेंसी पर कैस कर दूँगी मैंने तुम को बहुत ही ज़्यादा पहले पे कर दिया था तो इसके अनुसार मुझे वो फेस्लिविटी चाहिए जो मैंने तुम ने जो बताया था इस लिए जल्दी से जल्दी ही जो है सफ़ाई करवाओ और माक्स और सैनिटाइजर का प्रयोग करो